हाँ जब मे को हिंदी बोलते या लिखते समय ऐसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे की जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब उस समय मुझे कुछ ऐसे शब्द थे और कुछ ऐसे वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द थे जो जिन में मुझे बड़ी कठिनाई आती थी जैसे की जहाँ हम उस समय वेद पढ़ रहे थे तब उस समय मेरे को सब से ज़्यादा कठिनाई कठीन कठिनाई सामना करना पड़ रही थी तब वो थी रिग्वेद के रिग्वेद में जैसे कि हमारे दो तरीक़े के र होते हैं एक र रस्सी वाला और एक र ऋषि वाला तो उस समय मेरे हमेशा रिग्वेद में मैं हमेशा र रस्सी वाला लिखती थी और वो र ऋषि वाला आता था इस में मेरे बहुत समय बहुत नम्बर कटा करते थे और एक और है जैसे कि वो एक श शलजम वाला है और एक श शोर वाला है नहीं ष षट्कोण वाला है इन में मेरे को इन में भी मेरे को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था क्योंकि इस में भी मेरे हमेशा नम वही है मुझे समझ में नहीं आते थे और इसी चीज़ में मेरे हमेशा नम्बर काटा करते थे तो हाँ ऐसे कुछ पल हैं जिन में मुझे हिंदी में बोलते या लिखते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था